हेलो की की लगतै अहाँके प्रूफ लागत आधार कार्ड लए लियौ या पहचान पत्र लए लियौ आधार कार्ड यए आध् हँ पहचानो पत्रसँ भए जेतै पहचान पत्र यए ने हँ पहचान पत्र आँय पहचान पत्र नहि छै तऽ आधार कार्ड यए आधार कार्डसँ भऽ जेतै तऽ प्रूफ कोनो होना कोनो प्रूफ होना चाही ओ अयबै यहाँ तऽ जतय सेंटर पड़लै इसकुलमे इसकुल कॉलेज आरमे सेंटर पड़ै छै ततहि अहाँके सेंटर पड़त ओ सेंटरपर अहाँ जेबै तऽ अपने अहाँ से कतय की होइ छै ओ अपने ओतय आदमी लागल रहै छै सभचीज बताए देत अहाँके नाम नाम ठेकान सभचीज कए नंबरमे छै कए वार्डमे पड़ै छियै सभचीज अहाँके ओ डिटेल ओहिमे बताए देत सभटा हँ दुनूमे कोनो एगो छै ने लए लेबै कोनो ओहिमे की छै फर्स्टे बेर एलियै हइ ने बूथपर फर्स्टे बेर गिरबै छियै अभी अच्छा ह्म्म अच्छा हँऽ ठीके छै हँ हँ आधार कार्ड लए लियौ किछो लए लेबै ने प्रूफ एगो प्रूफ होना चाही से हँ यहाँके निवासी छियै अहाँ यहाँके आदमी छियै यहाँ मधेपुरामे घर यए ओ प्रूफ हो जेतै से ई खातिर लै छै ह्म्म अहाँके ओतय जेबै ने आधा गिरबै लए ओतय आदमी लागल रहै छै अपने अहाँकेँ पूछत आधार कार्ड देखाबय पहचान पत्र देखाबय बस अन्दर घुसय लेल दऽ देत अन्दर जैयौ वहाँपर सभचीज डिटेल ओतय आदमी लागल रहै छै तऽ हँ हँ वहाँके सभचीज जानै छियै कहै छियै फर्स्टे बार एलियै तैओ अहाँ जानै छियै सभचीज भोटर भोटर लिस्टमे नाम रहै छै हँ जाहिमे मोन हेतै ओहिमे गिराबै जे आदमीकेँ चिन्हबै ओहि आदमीके अहाँ मतलब सामने बटम दबाए दियौ अच्छा इएह इएह जाननाइ रहै अहाँके नहि हँ ठीक छै हँ किछो लऽ लेब आधार कार्ड लए लियौ पहचान पत्र लए लियौ जे मरजी से लऽ लियौ ठीक छै आबू